میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ جامع مسجد جاتی ہوں کیونکہ جامع مسجد دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد ہے اور دوسرے ممالک سے لوگ بھی وہاں گھومنے جاتے ہیں اور اس کے آس پاس بازار ہے جو وہاں کی رونق کو بڑھاتا ہے